ہمارے علاقے میں بہت سارے بڑے عوامی بینک ہیں جیسے کہ ایس بی آئی بینک پنجاب نیشنل بینک اور بینک آف بڑودہ ہو گیا ایچ ڈی ایف سی بینک بھی ہے اور اس میں جو ہے قرضے مل سکتے ہیں جیسے کہ عام طور پہ جو سیف ہے ایس بی اسٹیٹ بینک آف انڈیا یہ بھی کافی لون وغیرہ دیتا ہے گولڈ لون ہوم لون اور جو ہے پنجاب نیسنل بینک بھی ہے بینک آف بڑودہ بھی ہے ان سب پہ گولڈ لون ہوم لون مل جاتا ہے اور یہ سب بینک جو ہے گورنمنٹ کے انترگت آتے ہے تو یہ سب میں بہت سیف ہے اس میں کوئی رسک لینے والی بات نہیں ہے تو یہ سب ہمارے عوام عوامی بینک ہیں جو کافی ہی بہتر ہیں اگر کوئی اگر جانا چاہے تو ان بینکوں پر جا سکتے ہیں یہ سب میں اتنا کوئی رسک نہیں رہتا کہ پیسہ وغیرہ کرپٹ ہو جائے یا پھر فراڈ گری ہو جائے جیسے ایس بی آئی بینک بالکل سیف بینک ہے یہ گورنمنٹ کا بینک ہے یہ بہت بڑا عوامی بینک ہے ایک طرح سے انڈیا کا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آتا ہے پنجاب نیشنل بینک یہ بھی گورنمنٹ ہے اور بہت بڑا بینک ہے عوامی بینک ہے کافی سارے عواموں کا پیسہ اس کے اندر لگا ہوا ہے کافی سارے عوام نے ان سے لون لیے ہیں ادھار لیے ہیں اور بہت سارے اپنے کام کو کیے ہیں انہوں نے اپنے انشورنس بھی کروائے ہیں ان سبھی بینکوں کے ساتھ اپنے جیون کا انشورنس گاڑی کا انشورنس ہیلتھ انشورنس کافی سارے انشورنس کروا